गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांत खूब अश्यो घडामोडी सुरू आसात सांगपाचें जालें जाल्यार आमी उदाहरण घेवपाक शकतात गांवगिऱ्या वाठारांत कितें चल्लां आनी शारांनी कितें सुरू आसा गांवगिऱ्या वाठारांनी शाळा चडशो बंद पडटात कित्याक तर शाळेंत कोण अशे पालक आपल्या भुरग्यांक घालपाक सोदनात कित्याक तर हांगा शाळांनी चडशे मराठी शिकयतात आनी आनी चडश्या लोकांचो कल जो आसा तो पाश्चात्य संस्कृती कडेन आसा चडश्या लोकांक इंग्लीश शिकपाची आसा म्हणून तीं आपल्या भुरग्यांक चडशीं शारांनी धाडपाक सोदतात आनी कोण गांवगिऱ्या वाठारांनी रावतात तीं सुद्दां आपल्या भुरग्यांक शारांनी धाडटात आनी अशें तरेन जाता कितें की शाळा ज्यो आसा त्यो बंद पडपाक सुरू जालां आनी पयलीं आसतालें कशें मराठी किंवां कोंकणींत शिक्षण दिताले भुरग्यांक चड करून मराठी शाळा ह्यो पयलींच्यान सुरू आसताल्यो पूण आतां इंग्लीश शिकपाचें कारणाक लागून भुरग्यांक मराठी किंवां कोंकणी कोण शिकोवपाक सोदनात आनी तांचें शिक्षण इंग्लिशींत जाता आनी मागीर शाळा बंद पडपाक सुरू जालां आतां आमी जें काम करपाक जाय तें शाळा आमकां शाळा आमकां वाचोवपाक जाय मायभास जी आसा ती आमी अजरामरक करपाक प्रयत्न करपाक जाय इंग्लीश ही भास सदांच आसतली पूण आमची मायभास आमी वाटावपाक जाय आनी ताची जतनाय घेवन ती फुडें फुडल्या पिळगेक कशी मेळटली हाचेर आमी विचार करपाक जाय